पहिले खाना खाइके नहि ओ अथि नहि रहए सुविधा खाना खाइके आब बढ़िआँ सुविधा भए गेलै जेना मोबाइल चल मोबाइल पहिले नहि रहए तऽमोबाइल भए गेलै आब आब जे खाना खाइके मन होइत छै लोक कऽ तऽ मोबाइलेसँ बुकिङ्ग कए दए छै घरे बैसल चलि आबए छै खाना खाना जब घरे बैसल चलि आबए छै तऽ आब तख तहिआ पहिले लोक कोनो चीज लइयोके मन होइ तऽ लोग नहि लए पाबै काहैकि आब केँ जेतए बजार तब लाबबै तऽ ओना तऽ नहि होइत छै आब आब करैत छै कि मोबाइलोसँ बुकिङ्ग कए दए छै तऽ अपन घर पर पहुँचाए दए छै पहिने एना नहि रहए तब पहिले कपड़ो सभ खरिदए लऽ लोग जाए तऽ बजार जाइ कहए केँ जेतए बजार कोनो चीज लाबै कऽ मरजी होइ तऽ बजारे जा ओना नहि होइत छै आब आब तऽ मोबाइलेसँ आबि जाइत छै मोबाइलेसँ बुकिङ्ग केलक इन्टरनेटके जमाना एलए हँ अपन मोबाइलेसँ बुकिङ्ग केलक खाना घरे बैसल चलि आएल पहिले एना नहि होइत रहए आब तऽ भए गेलै ओना से कोनो चीज अपन मोबाइलसँ बुकिङ्ग करऽ चलि आबै छै मोबाइलसँ पहिले नहि ने होइत रहए मोबाइलसँ